हँ हमरा सभके पासमे एक समुद्र तट गङ्गाजी छथिन जे सिमरिया गङ्गाजीसँ के नामसँ भी विख्वा विख्यात छै जे माघक महीनामे जे छै से गङ्गा नहायके लेल जे छै से बहुत लोकके भीड़ उमरैत छनि आओर ई मौसम ई मौसम सालमे एक बेर जे छै से माघ महीनाके पञ्चमीके दिन अबैत छै जे महीनामे अमावस्या आओर पञ्चमीके दिन आओर सप्तमी सप्तमीके दिन जे छै से लोक नहायके लेल बहुत भीड़ उमरैत अछि तऽ इएह एगो पर्य पर्यटक स्थल इएह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अइ जहाँपर लोक जे छै से गङ्गा स्नान करैत अछि आओर अपन एक सालके जे छै से मतलब ओतयसँ जे छै से गङ्गाजल लऽ कऽ अबैत अछि फेर अगिला साल जे छै से अहिना लोक जे छै से जाइत अछि आओर ओतय जा कऽ जे छै से स्नान करैत अछि